हाँ हेलो दूध डेरी से बोल रहलो ही दूध चाही दूध तऽ हम बहुत अच्छा देल रहली अहाँके अहाँके बरतने खराब होइत नहि अच्छा से साफ कऽ कऽ रखलौ होइम एहिके चलते गरबड़ा गेल होइत हमरा दुकानके शिकायत आइ तकले कहियो नहि अयलक हँ कतेक दूध जाइए मार्केटमे कोनो नहि कयलक एहि जे मने शिकायत करैत छी अगिला बेर से अहाँ सभ अपन बर्तन साफ कऽ के लाएब जहिसँ दूध नहि फाटत अहाँकेँ नुकसान नहि होयत

आँय आब ठीक रहलै केना दूध फाटि गेलै हँ कतेक लोक तऽ ले गेलै हँ दूध बहुते लोक कहाँ कोनो आइतक लऽ शिकायत कयले हइ एगो अहीँ अइसन ग्राहक फर्स्ट बार हमरा दुकानके शिकायत अयलक हँ आजतक ले नहि कोनो शिकायत आयल रहलक हँ एहिके लेल ठीक हइ अहाँ कहली अहाँकेँ बात हम समझली आउ फेर से दोबारा दुकान पर हमसभ समझा ओमझा देब आओरो ग्राहक भी हइ सभसे अहाँकेँ अभी कह देलौ अगिला बेर से बरतन साफ सुथरा कऽ के देख ओखके लाइम बढ़िआँ से नहि फटतै अहाँ आयल जाउ दोबारा दोकान पर दूध तऽ इहाँके ओकर भरपाइ होतै अहाँक अहाँकेँ इहाँ दूधके जे किछु पैसा बाँकी हइ ने ओ पैसा आके दुकान पर पहुँचा दियौ ठीक हइ

की की आओरो दूधके जरूरी हइ पर्व ओर्व आब अऽ ठीक हइ तऽ दश लिटर दूधके जरूरी हइ तऽ अहाँकेँ दूध मिलतै ईका पर्व त्यौहारके समय हइ पाँच रुपैआ जादा लागतै

आ ऊपरेसे देखैत छी ऊपरेसँ भाव बढ़ गेल हइ तब हमरो भारा खर्चा लगैत छै बहुते लेबर ओबर हइ तऽ ओकरा की सभकेँ नहि देखैके पड़ैत छै एक एक टका पाँच रुपआ एक्स्ट्रा देबै तऽ हँ हमरो घाटा नहि होइके चाही अहुँकेँ काम चलि जाइत कि आउ ने आउ ने पहिले दुकान पर आउ ओ हो जेतै कम बेसी हो जेतै आउ दुकान पर

ठीक हइ आउ अहाँकेँ मिल जेतै